नमस्ते भईया हाँ कितने पेज का है आपका हाँ कृष्णा फोटोकॉपी से ही बोल रहा हूँ दस फोटो आगे पीछे करवानी है प्रोजेक्ट की पचास है अभी कितनी करवानी दस एक पेज का मतलब एक रुपया है और आगे पीछे करवाओगे तो दो रुपए है अभी मतलब दो रुपए ही है कलर के दस रुपए हैं कलर एक पेज के दस रुपए दोनों तरफ कराओगे तो बीस रुपए क्या क्या सर पेज की क्वालिटी एकदम ब्रांडेड ब्रांडेड पेज है हमारे हाई क्वालिटी पेज है मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अब मतलब कितनी देर में आओगे अभी आ रहे हो पूरी किताब करनी है तो डिस्काउंट लगा देंगे आप उसकी चिंता मत करो हाँ डिस्काउंट लगा देंगे हम मतलब अभी मतलब अगर कोई किताब डिस्काउंट अभी जैसे जितना प्राइस होगा उसके हम आपके टेन पर्सेंट ऑफ कर देंगे हाँ डिस्काउंट ठीक है ना अभी तो दस पर्सेंट तो ठीक है अगर आप ज़्यादा ज़्यादा कराओगे तो मतलब पंद्रह पर्सेंट कर दूंगा क्या सर राहुल सर आपसे देख लेंगे डिस्काउंट लगा दूँगा आप घर के ही हो उसकी चिंता मत करो डिस्काउंट लगा दूँगा आप चिंता मत करो उसकी पेजेस हमारे ब्रांडेड है आप एकदम हाई क्वालिटी के पेजेस हैं रंगीन भी करोगे हाई क्वालिटी की रंगीन पेजेस हैं पेजेस हम होलसेल से लेके आते हैं पेज हम पेजेस हम होलसेल से लेके आते हैं होलसेल होलसेल रेट में ही हमें मिलते है मतलब

फोटोकॉपी आपकी हो जाएगी मतलब ब्रैंडेड हो जाएगी मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पढ़ोगेना मतलब एक पेज मतलब एक क्या कह रहे हो कलर के कलर के एक पेज के आगे के दस रुपए और मतलब पीछे के बीस रुपए टोटल एक आगे पीछे के बीस रुपए हैं

हाँ कलर प्रिंट के ही बताया हूँ और मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का तो एक रुपए ही है